اردو زبان صرف ایک ذریعۂ گفتگو نہیں بلکہ یہ ایک تہذیب ثقافت اور شناخت کے کے علامت بھی ہے لوگ اردو کو اپنی پہچان روایت اور جذبات کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں جب کوئی شخص اردو بولتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں بول رہا ہوتا بلکہ وہ اپنے خاندانی پس منظر معاشرتی اقدار اور ثقافتی ورثے سے جڑاؤ کا اظہار بھی کر رہا ہوتا ہے خاص طور پر شاعری ادب اور موسیقی میں اردو زبان ایک جذباتی اور خوبصورت رنگ بھرتی ہے جو دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے بہت سے لوگ اردو کو اپنی مادری زبان یا یا دے دلی زبان سمجھتے ہیں جس سے انہیں ایک جذباتی تعلق محسوس ہوتا ہے شادی بیاہ تیوہار اور روزمرہ کی بات چیت میں اردو کا استعمال تعلقات کو مزید گہرا اور باوقار بناتا ہے مختصراً اردو زبان انسانوں کو نہ صرف آپس میں جوڑتی ہے بلکہ انہیں اپنی جڑوں اور تہذیب سے بھی جوڑ کر رکھتی ہے